समाज का हिस्सा रहे हैं और समाज के साथ में साथ निभाए हैं पूरी चीज़ में आगे रहते हैं समाज में जाकर गाना बजाना खेलना कूदना सारी चीज़ें करते हैं पूरी चीज़ में आगे रहते हैं समाज से हम बहुत ज़्यादा जुड़े हैं समाज हमको बहुत ज़्यादा पूछता भी है समाज के उसमें हिस्सेदारी लेते हैं हमको घर हर लोग बुलाते हैं समाज के खेलना कूदना नाचना कूदना गाना बजाना सारी चीज़ में भाग लेते हैं हिस्से लेते हैं हल्दी चिक्सा सारी चीज़ में समाज के समाज से बहुत जुड़े हुए हैं हम समज के आगे आगे रहेते हैं